असांजे जूनागढ़ में कई तरह जो धंधो आहिनि पर कपिड़े जो धंधो वधीक हलंदो आहे पशिम जो ऐं बासण जो अनाज अनाज जो शहर में कपे जो धंधो वधीक हलंदो आहे ऐं ॿाहिरि खां माण्हू कपिड़ो वठणु ईंदा आहिनि असांजे शहर में ॾाढो सुठो सुठो कपिड़ो मिलंदो आहे कपिड़े जे करे सरकार खे जी एस टी वधीक मिलंदी आहे असांजे अर्थव्यवस्था बि मजबूत थींदो आहे इन करे सरकार खे मदद बि कंदा रहंदा आहियूं